ڈاکٹ ٹکٹ سکے چٹانیں جمع کرنے کے یہ ہوتا ہے کہ جو آنے والی نسل ہے جو آنے والی جنریشن ہے ہم اس کو یہ دکھا سکتے ہیں کہ پہلے کے سکے کیسے ہوتے تھے پہلے کے ڈاکٹ ٹکٹ کیسے ہوتے تھے اور جیسے پہلے ایک روپیہ کا سکہ جو ہوتا تھا اس کے اوپر اناج بنا ہوا تک ہوتا تھا جس سے کہ یہ پتہ چلتا تھا کہ اس ٹائم میں ایک روپیہ کا اناج مل جایا کرتا تھا اب جو نئے نوٹ آ رہے ہیں ان پہ الگ الگ تصویریں بنی ہوئی ہوتی ہیں تو اس سے کافی ساری چیزیں چینجز کا پتہ چلتا ہے اور اس سے ہمیں یہ بھی دیکھنے کو ملتا ہے کہ اس میں کیا کیا بدلاؤ ہوتے چلے جا رہے ہیں